हलो ओला मां जेकी कार घुराई हुई छो त मूंखे ॿाहिरि घुमणु वञिणो हुयो पर हिन कार में ड्राईवर टाइम ते मां जेकी जॻहि चई हुई उते पहुतो कोन त मां पंहिंजे वञण जी मर्जी बदिलायां थी ऐं तव्हांजे ड्राईवर जे करे मां पाण घुमणु नथी वञी न वञी सघियमि तॾहिं हाणे मूंखे ॿाहिरि नाहे वञिणो त तव्हां तव्हां जे ड्राईवर खे अचण जी न चई छॾिजो छो त अ उहे टाइम ते उन टाइम ते चयल जॻहि ते आयो कोन